हँ हमसभ तऽ चूल्हापर खाना बनैले छियै एहि लऽ कऽ कि पहले तऽ नहि ने छेलै ओतेक सुविधा हमसभ जब विवाह कऽ के एलियै अपना गाममे जजुआरमे तऽ गैसके उपलब्धि नहि छलैए तऽ हमसभ चूल्हापर खाना बनेलहुँ तऽ एहिमे बहुत कनी झञ्झट बुझाइत छलय कऽ एहि लऽ कऽ कि हमसभ मायकेमे गैसपर खाना बनबैत छलियैए तऽ एतय ई दिक्कत भेलै कि आब लकड़ी कीनू लकड़ी कीन कऽ अपना घरमे लाउ गोइठो कीनैत छलियैए ओहिमे चूल्हा पजारैमे कनी टाइम लगैत छलैए गोइठा लैत छलियैए चिपरी जकरा कहैत छै एकटा चिपरीपर मिट्टी तेल दैत छलियै ओहिपर लकड़ीसब आओर धरै छलियै तऽ आगिमे चूल्हा लगा चूल्हामे मतलब आगि लगाबैत छलियै ताहिके बाद खानाके प्रक्रिया करैत छलियै आब जे छै कि गैसके उपलब्धि भऽ गेल छै धीरे धीरे तऽ हमरोसभके अपन घरमे गैस भऽ गेल छै तऽ आब गैसपर जे छै जे एतेक झञ्झट नहि लागैत छै नहि लकड़ी कीनयके झञ्झट भेल नहि गोइठा नहि चिपरी नहि धुआँ नहि धक्कड़ आरामसँ सुति कऽ उठैत छियै आरामसँ गैस पोछली आ गैसपर खाना बनि जाइत छै चाय बनि जाइत छै या कोनो कर कुटुम्ब अबैत छै तऽ पहिले जे छलै हँ जे कनी दिकदारी होइत छलै हँ जे कोनो कर कुटुम्ब आयल तऽ आब जल्दी जल्दी तऽ नहि होइत छै अभी गैसपर जे छै से जल्दी जल्दी कोनो कुटुम्बे आयल तऽ बातो करियौ अहाँ पानियो गरम कऽ लिअ चाइयो चढ़ा दियौ नास्तो जल्दी जल्दी बना लिअ आ दऽ दियौ कर कुटुम्बकेँ आ पहिले जे छलय हेँ जे चूल्हापर खाना बनैत छलैए तऽ नहि हो पाबैत छलैए आब जब तकली कुटुम्ब बैठल छै दस घंटे तब चूल्ही पजारबै तब चाय बनेबै तब जा कऽ पीथिन तऽ एनामे तऽ टाइम लगैत छलैए ताले कर कुटुममे आब ई नहि होइत छै दिक्कत मगर एगो बात अइ कहब हम अहाँसभके कि जे कहियौ सुविधा तऽ भऽ गेल छै गैस परी मगर स्वाद जे छै अहाँकेँ चूल्हेपर के होइत छै धुँओ धक्कर होइ छै ओहिसँ कोनो फर्क नहि होइत छै कनी मेहनत तऽ लगै छै जे काला काला बर्तन भऽ जाइ छै माँजहो पड़ैत छै टाइमो लगैत छै मँजैमे मगर स्वाद जे छै अहाँके चूल्हीपर के जे खाना बना कऽ खयबै एक तऽ बीमारी नहि कोनो चीजके होत गैसपर जे खाना बनैत छै ने बीमरियाह खाना बनैत छै सुविधा तऽ छै मगर बीमरियाह खाना होइत छै आ चूल्हापर जे बनेबै तऽ बहुत शुद्ध रूपसँ खाना बनैत छै आ खाहोमे बड़ा सुन्दर स्वाद लगैत छै की कहू बहिन हमरासभके तऽ चूल्हे नीक लागैए मगर की कहू कि हमरसभके गैस भऽ गेल छै तऽ सुविधा अनुसार हमरासभके गैसपर नीक होइत छै खाना बनाबैत छियै नीक नीक खाना बनैत छै अच्छा बनैत छै आ अनेक प्रकारके बनाबैत छियै मेहनत भी नहि ज्यादा लगैत छै बर्तन मँजै तँजैके झञ्झटो नहि आ किचेनमे आरामसँ बनाउ खड़े खड़े आ नीकसँ बना बना कऽ खाउ अनेक प्रकारके पकवान बना लू आ चूल्हीपर जे छै जे कनी टाइम लगैत छै धीरे धीरे बनाबयमे कनी कखनो चूल्हा बुता गेल कखनो धुँआ धक्कर भऽ गेल तऽ ओकरासभके सरियबिते सरियबिते कनी टाइम लगैत छलैए आब तऽ टाइम नहि लगैत छै आरामसँ खाना बनि जाइत छै हमसभ बनैले छी हमसभ चूल्हीपर भी खाना बनैले छी आ गैसपर भी बनैले छी तऽ सुविधा छै मगर शुद्ध रूपसँ अहाँके चूल्हीपर के नीक होइत छै आओर गैसपर के कनी बीमरियाह होइत छै मगर ओहो बड़ा सुन्दर छै एहि लेल कि शरीरमे आराम मिलैत छै धन्यवाद